हेलो हाँ जी बोलिए जी जी जी मैं तो यहीं का हूँ जी यह बिहार में लमसम हर एक धर्म यहाँ निवास करते हैं ठीक है तो आपको ज़्यादा कौनसी धर्म के बारे में जानना है या फिर आप हिंदू चलिए ठीक है हिंदू धर्म के बारे में आपको जानना है मैं भी हिंदू हूँ मेरा नाम रितेश कुमार है मैं आपको क्या बताऊँ बताईए आप जी जी जी बिहार के एक हिंदू धर्म के लिए जो छठ है बिहार के लिए खास करके बहुत ही अच्छे पर्व हैं यह बिहार के लिए यह इस पर्व मैं जो भी जहाँ भी रहता है बिहार के आदमी चाहे दिल्ली में हो या मुंबई में हो जहाँ भी हो वह इस पर्व में अपने घर ज़रूर आता है और इस पर्ब में साफ़ सफ़ाई के मेनली रूप से ध्यान रखा जाता है इसमें हम लोग मिट्टी लाते हैं और इसमें मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी पर पकवान बनते हैं और बहुत सारे फल आते हैं और इस सूर्य सूर्य देव को अर्ग बोलते हैं इसको बिहार के भाषा में सूर्ज देव को अर्ग देते हैं सुबह और शाम सुबह में उगते समय सूरज जब उगते हैं उस समय और शाम को जब डूबते हैं उससे पेहले जब लालिमा डूबने लगता है उससे पहले हम लोग सूर्य भगवान को अर्ग देकर अपना वह प्रसाद जो है उसको चढ़ाते हैं और इसमें जो है सो बहुत सारा लोग अपना सजावट करते हैं गंगा नदी में जाकर उनको सूर्य की तरफ़ होकर अपना जल अर्पित करते हैं अगरबत्ती दिखाते हैं यही सब होता है जी यह तो मैनली रूप से दो दिन के लिए होता है लेकिन इसमें हम लोग तैयारियों को पाँच छः दिन लग जाता है इस्टार्टिंग में इसमें गोहूँम गेहूँ जो होता है वह धोते हैं उसको सुखाते हैं फिर मेन उसको कूटते हैं फिर उसको घर के घर में चक्की जो होता है उसमें पीसते हैं उसको फिर अलग अलग करते हैं बहुत सारे मतलब इसमें अलग अलग रूल्स है किसी दिन नमक नहीं खाते है किसी दिन फल नहीं खाते हैं इस तरह से मतलब वह दो तीन दिन उपवास में रहते हैं जो इस पर्व को करते हैं जी जी